ہیلو اعزاز ڈریور صاحب بات کر رہے ہیں کیا جی صبح میں نے آپ کو فون کیا تھا مجھے آپ کی گاڑی کی بکنگ کرنی تھی کل صبح چار بجے کی مجھے دہلی ایئر پوٹ جانا ہے قریباً آٹھ بجے کی میری فلائٹ ہے آپ نے بکنگ کی تو کر لی ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا ہی بھول گیا تھا کہ آپ کب تک میرے پاس آ جائیں گے کیونکہ تاخیر کی صورت میں فلائٹ کی مس ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے اور اگر میری فلائٹ مس ہو گئی تو مجھے بہت نقصان ہو جائے گا اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چار بجے سے پہلے ہی مس ہو تو میرے گھر پر آ جائیں تاکہ وقت سے پہلے ہم لوگ ایئر پوٹ کے لیے روانہ ہو جائیں اور ہم لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے